हँ बाबा हमरा ने हमरा ने मतलब हमर मम्मी पप्पा अएतै बाहरसे तऽ हमरा ने एगो रूम आओर एक्स्ट्रामे चाही हँ हुँ हँ हुँ हुँ हँ भाड़ा लगतै तऽ हँ हमरा लेबाके छै तऽ हँ हँ हुँ

हँ हम हँ आबिके हम देखि लेबै से

आओर हम एतेक नहि एतेक पइसा देब पुराना किरायादार छी हँ हँ हँ अच्छा महिना दिन रहतै तऽ फेर भाड़ा तब लेबै ने आओर

हँ हँ

हँ हम तऽ पुराना किरायादार छी तऽ हमरा जे इच्छा हैत हम हँ हँ हँ हँ हुँ हँ वएह कहलिए से कहबै बाबाके से रूम आओरके सफा उफा करबा देथिन

हँ हुँ हँ तऽ वएह कहलिए कहि देबै चारि पाँच दिन पहिले तऽ ठीक रहतै ने सबकिछु साफ सफाइ आओर भऽ जएतै हँ ताहि दुआरे कहलिए कहि दै छिए बाबाकेँ तऽ बाबा करबा देथिन हँ तब हँ हँ हँ हुँ तऽ कहलिए से तऽ नहि आओर कोनो नहि इएह आओर छलै कि मम्मी आओर अएतै तऽ एगो रूम लेबाके छै तऽ हँ हँ तऽ कहलिए बाबासे बात करि लै छिए तऽ कहथिन तऽ फेर हम हँ ठीक छै तऽ राखै छी